जे अस डोगरी दी गल्ल करचै ते में डोगरी ते बचपन कोला के बोला रना ते जिसलै में अपने घर जंदा हा ग्रांऽ जंदा हा उद्दर अपनी दादी गी दिखदा हा ओह् म्हेशां डोगरी च गै गल्ल करदे हे सिटी च ते में मन्नना कि हिंदी च गल्ल करदे हे लोग लेकिन जिसलै बी में अपने घर जंदा हा ग्रां जंदा हा उद्धर जाइये मिगी न बड़ा अपना जेहा फील होंदा हा अपना मसूस होंदा हा ते पता लगदा हा कि डोगरी बोलना किन्नी जरूरी ऐ ते ओह्दे बाद में थोह्ड़ा थोह्ड़ा अपने घर च बी अपने मम्मी डैडी कन्नै बी बोलना शुरू कीती डोगरी औह्दे कन्नै थोह्ड़ी समझ ते आई गेई डोगरी लेकिन इन्ना बोलना निं आई मिगी डोगरी ते ओह्दे बाद मिगी अजें बी याद ऐ में दो ज्हार पंदरां च रेडियो स्टेशन आया पैह्ली बारी इद्धर यूथ दे प्रोग्राम होंदे हे ओह्दे कन्नै कन्नै मिगी न्यूज रूम च बी कम्म करने दा मौका लब्भेआ फ्ही केईं सारे नेह् आर्टिस्ट हे जि'नें गी डोगरी बड़ी शैल बड़े मन्ने परमन्ने दे लोग हे डोगरी दे जि'यां इक मेरे गै सर हे जगमोहन शर्मा होर एक विजय बजाज सर एक श्रुति शर्मा मैम ही मेरी उ'नें मिगी बड़ा प्रोत्साहित कीता मिगी अगड़े बधाया जेदे कन्नै में डोगरी केईं सारे मेरे जेह्ड़े डाउट हे डोगरी गी लेइयै ओह् मेरे पूरे होए फिर ओह्दे बाद में म्यूजिक बी सिक्खना स्टार्ट कीता जेह्ड़े मेरे गुरू हे बी के सम्बयाल होर उ'नें उं'दे कोलुआं में डोगरी दे केईं सारे गीत सिक्खे उ'नें मिगी नेह् आर्टिस्ट हे डोगरी दे जिं'दे बारे उनें मिगी दस्सेआ जियां साढ़ी इक बड़ी मन्नी परमन्नी दी पदमश्री पदमा सचदेव होर न उ'नें लता मंगेश्कर लता मंगेश्कर होरें आस्तै केईं सारे गाने लिखे दे न डोगरी च जि'यां भला सपाहिया डोगरेआ एह् गाना ते तुसें सुने दा गै होना एह्दे कन्ने कन्ने होर बी केईं सारे लोग हे जिसलै में पिछले साल गै एज़ ए अनाउंसर इद्धर आया हा रेडियो स्टेशन च फिर एक माधवी मैम हे मेरे उ'नें बड़ी सारी चीजां सखाइयां इद्धर आइयै उ'नें मिगी माइक गी स्हेई तरीके कन्ने फेस करना सखाया जिसलै में पैह्ली पैह्ली बार आया हा न हिंदी ते मेंं बोल्ली लैंदा हा लेकिन जिसलै में डोगरी बोलना शुरू करदा हा न मेरे अपने आप गी न हत्थ कंबदे हे मेरी आवाज बी शिविर करनी मिगी समझ निं औंदा हा में बोल्लां केह् माइक उप्पर लेकिन जिसलै जिसलै में बोलदा गेआ कम्म करदा गेआ ओह्दे कन्ने जुड़ा रेहा न ओह्दे कन्ने कन्ने मिगी न मिगी थोह्ड़ा जेहा मेरा झाक्का खुह्ल्ली गेआ ते इस तरीके कन्नै गै में डोगरी कन्नै जुड़े दा रेहा ते अज्ज मिगी बड़ा मान हुंदा ऐ डोगरी च गल्ल करदे जि'यां में हून बी डोगरी च गल्ल करा ना होई सकदा किश गलतियां त्रुटियां होन मेरी भाशा च बोलदे बाकी लेकिन में अपने कोलूं पूरी कोशिश करना कि में डोगरी च गै गल्ल करां अग्गें बी में डोगरी च गै गल्ल करगा